विरिहाङो उणिवीह सौ सतेतालीह में जॾहिं भाड़ इंडिया ऐं पाकिस्तान ॿई अलॻि अलॻि थिया हुआ तॾहिं सिंधी समाज जा माण्हू सभु इंडिया में अची रहिया हुआ हिते रहण में भारत सरकारु हिननि खे हिकु जॻहि ॾिनी हुई कल्याण ऐं उल्हासनगर जे विच में हिननि जॻहिनि ते सिंधीयुनि खे रहायो वियो उते थोरी सुविधाऊं ॾिनी वियूं हुयूं ऐं हितां खां पोइ ई सिंधी समाज पंहिंजी तरकी करणु चालू करे छॾी हुई हिते अचण खां पोइ हुननि वॾा वॾा वापार करणु चालू करे छॾिया धंधा करणु चालू करे छॾिया हुआ जीअं कपिड़े जो धंधो उल्हासनगर में जाम हलंदो आहे हिन धंधे सां ॿिया माण्हू बि हिते अचणु लॻा ऐं सिंधी समाज खे बि सम्झणु लॻा हुआ हिन विच बि हिते हिकु परमानंद हिंदुजा हूंदा हुआ जंहिंजा हाणे एॾा धंधा आहिनि न जेका यू के में वञी हाणे रहंदा आहिनि उन्हनि जी यू के में अमीरी में अमीर आहिनि उनखां पोइ हुननि जा अॼु हॉस्पिटूं हॉस्पिटलूं हलंदियूं आहिनि गाॾियूं हलंदियूं आहिनि गाॾियूं ठाराइण ट्रकूं ठाराइण जी कंपनी आहे अशोक ले लेंड उहो हुननि जे नाले आहे अॼु हुननि जे हेठा ॿ लख माण्हू कम कंदा आहिनि सत हज़ार किरोड़नि जी सम्पति हुननि ठाही आहे इहो सभु हुननि हेॾी महिनत सां ठाहियो आहे न विरहाङे खां पोइ चङा माण्हू अलॻि थी विया हुआ पर हिननि सम्झी करे पाण खे अॻियांअॻियां वधायो ऐं अॻियां अञां तरकी कनि था अॼु सिंधी समाज हिते एतिरा धंधा ठाहे चुकिया आहिनि की हाणे हुननि खे आराम सां हिन खे खाली वधाइणो आहे तरकी करणी आहे सरकार सां जुड़ी करे हलणो आहे जंहिंसां हिननि जी अञां तरकी बि थींदी ऐं इहे अञां वाधारी कंदा ऐं अॻियां अञां तरकी थींदी जय झूलेलाल